समय जीअं बदिली रहियो आहे तीअं सिंधी भाषा बि बदिली रही आहे सिंधीअ में हाणे असां सभु घर में हाणे त सिंधीअ में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं पहिरियां त विच में आहे न हिंदी ॻाल्हाईंदा हुआ पर सभु हाणे घर घर में हाणे सिंधी असां ॿारनि खे बि सिंधी सेखाराईंदा सेखारींदा आहियूं वरी मोदीअ त हींअर आहे न नवो हिकिड़ो शुरू कयो हुआईं त घर घर मे वञी आहे न लेडी वञी करे असां फॉम भरियासीं आने एग्जाम ॾिनीसीं देवनागिरी सिंधी त ॾाढी मस्तु सभु हिकु हिक खां वठी आने ॾहनि ताईं सिंधीअ में सेखारनि ऐं वरी अलफ़ अंब बे बला ॿे ॿकिड़ी अहिड़ी तरह पन सॼो ईजी ईजी करे सिंधी पढ़ाइनि पिया हा त इन में ए न पेपर ॾियणा हुया ॿारनि खे रिजल्ट बि सुठा आया सुठी तरह सां पहिरियां त मुंहिंजा ॿार ॻाल्हाईंदा ई कोन हुआ घर में पोइ त धीरे धीरे हाणे जीअं फिलावर आहे पहिरियां फिलावर चवंदा हुया हाणे गुल गोभी चवंदा आहिनि धूधी आहे पटाटो आहे पहिरियां पेटेटोज़ ईअं चवंदा हुया हाणे पटाटो सभु वर्ड सिंधीअ में ई था चवनि पिया लेडीस फिंगर आहे त उन खे ईअं चवंदा हुया हाणे भिंडी ॾे मम्मा भींडी जी सबिज़ी ॾे अहिड़ी तरह टमाटो ॾे गोभी ॾे आने पहिरियां त हिंदी वर्ड ॻाल्हाईंदा हुया आने इन एग्ज़ाम खां पोइ त वरी वधीक ई वधीक इन्हनि सुठो कयो अथऊं पाण ॿुधाइनि पिया ता ममा ईअं चइबो अथई हिन खे हे चइबो आहे हिन खे गुल गोभी चइबो आहे भाई आहे न खुॾ खे पाण टेरिस चवंदा आहियूं उन खे खुॾ चइबो आहे अहिड़ी तरह सिंधीअ में ई सभु टांकी आहे अलाइ अहिड़ा सभु यूस सिंधीअ में ई सभु कुझु ॻाल्हाईंदा आहिनि पहिरियां त हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा हुआ पर न हिन एग्ज़ाम खां पोइ त मोदीअ जीअं मोदीअ एग्ज़ाम रखी आहे इन खां पोइ सिंधी जि ॻाल्हाईंदा आहिनि आने वरी हींअर जेकी पाण एग्जाम भरियूं पिया इहा बि ॾाढी सुठी आहे पाण खे सुठो नोलेज थो मिले पियो एग्जाम करण सां पाण खे ॾढो फ़ाइदो मिलंदो हा हा आने असां ॿियां तु सिंधी मूंखे ॿ मिन्ट गाल्हाइणु कंहिं सां न ईंदो हुयो हींअर मां पंज पंज मिन्ट सुठी तरह सां सभिनी सां ॻाल्हाए थी वञा मां ईअं तु गुजराती हिंदी सभु मिक्स करे ॻाल्हाईंदी हुयमि पर अतु हींअर ॿारनि खे सुठो इहो मिलियो आहे पेपर जॾहिं खां मोदीअ इहे पेपर न वरिता अथईं एग्ज़ाम वरिती हुई देवनागिरीअ में मुंहिंजा ॿार सभु सभु सिंधीअ में शुरू थी विया आहिनि हा त बदिलावु त मिलियो आहे न हींअर ॾाढो सुठो सुठो फ़ाइदो थियो आहे हिन एग्ज़ाम सां आने हीउ बि हींअर मां जीअं कंदी आहियां त ॿार जि मूंखे सेखारींदा आहिनि त मम्मी हीअं चओ मम्मी हीअं चओ हे ॻाल्हाए हे ॻाल्हाए बिल्ब ॻाल्हाए लेम्प खे बिल्ब चवनि हा हू मूंखे ॿई चवंदा आहिनि कमिरो चओ इलाही वर्ड ॻाल्हाईंदा आहिनि गरमसाल्हा आहे सभु सिंधीअ में था वर्ड ॻाल्हाइनि पिया

हा तीवण ई भाॼी ॿाहिरीं भाॼी हा हा अंडा ठाहे ॾे मम्मा अहिड़ी तरह सभु सिंधी वर्ड हा सिंधी में ई ॻाल्हाईंदा आहिनि हा हा ॾाढो बदिलावु अची वियो आहे इन पेपरनि खां पोइ हा हा हा ज़रूरु